میرے گاؤں میں بہت ساری پنساری کی دوکانیں ہیں پنساری کی دوکانوں میں میں اکثر و بیشتر گھر کے ضروری سامان چینی چائے پتی چاول سویابین آلو پیاز وغیرہ بہت سارے دیگر سامان خریدتا ہوں اپنے گاؤں میں بہت ساری چیزیں خریدتا ہوں اور کئی دوکانوں کے میرے ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار باہر شہر سے کچھ لیتا ہوں پنساری کی دوکانوں میں بہت ساری چیزیں گاؤں کے اعتبار سے دستیاب ہوتے ہیں کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی گاؤں میں مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ